हमरा आरके बिहारमे पानि आबि जाइ छै बिहारि आबि जाइ छै अन्न पानि नहि उपजै छै अकाल भऽ जाइ छै जाइ झारखण्ड बाबा हिआँ कामर लऽ कऽ जाइ छियनि तऽ झारखण्डमे भोलाबाबा कऽ गुणगान गबै छियनि भोलाबाबाके गाउ के फेर कामर उठेलहुॅं फेर गेलहुॅं बाबाधाम गेलहुॅं बाबाधाम गेलहुॅं तऽ फेर जल आर चढ़ेली घुमली देखली सुनली हुआँ से चलि देली फेरू आबै छियै तखन गोड़ हाथ एकदम बेकार भऽ जाइ छै बाबाधाम गेलहुॅं तऽ गोड़ आरमे फोका भऽ जाइ छै गेलियै चलि नहि पाबै छियै तेना कऽ कऽ बाबाधाम जाइ छियनि बाबा सँ दर्शन करै छियनि पूजापाठ बाबाके होइ छनि हमरा गाँव बिहारमे बहुत दिक्कत होइ छै पानि आबि जाइ छै बहा बहार आबि गेल तऽ सभचीजके दिक्कत भेल दहा सहाकऽ लऽ गेल खाइ पियैमे बहुत तकलीफ भेल बहुत दिक्कत भेल तऽ चलि देलहुॅं बाबाके नाम लै लए बाबाधाम गेलहुॅं सभके देखलहुॅं जाइत हमहुँ चलि देलहुॅं बाबाके चरण चलि नहि पाबै छी तइयो जाइ छियनि बाबाके दर्शन करै लए बाबाके दर्शन कऽ कऽ कनि सुन्दर आ जाइ छै दिमागमे हुआँ से चलि एलहुॅं भगबानके पूजापाठ केलहुॅं पूजापाठ केलहुॅ भगबानके नाम लेलहुॅं तखनी देहमे चैन भऽ जाइ छै दुख सभ बिसरि गेलहुॅं भगबानके नाम लेलहुॅं तऽ रामायण गोष्ठी करेलहुॅं सुन्दरकाण्ड करेलहुॅं प्रसाद बाँटलहुॅं बच्चा सभके मुड़न केलौ तऽ उद्घाटन केलौ तऽ भगबान के नाउ लेली तऽ खूब हमरा भगबान पसन्द होइ छै